हाँ हम किताबों के अलावा पत्रिका के अलावा पत्र हम वैसे तो कई पत्रिका किताबें पढ़ते हैं और पत्रिकाऍं भी पढ़ते हैं समाचार पत्र भी पढ़ते हैं इसी के साथ मैं ऑनलाइन ब्लॉक्स भी देखता हूँ जिस में हमें अलग अलग मतलब विषय पर अलग अलग जानकारी मिलती है और जो कि कुछ ब्लॉक्स होते हैं जो मनोरंजन के लिए भी होते हैं और कुछ ब्लॉग्स होते हैं जिस में हम जैसे कुछ सीखते हैं इसी में से जो एक ब्लॉग है मैं ओशो के ब्लॉग देखता हूँ जिस में उनकी सकारात्मक विचारों और उनकी मतलब जो जानकारी है वो हम लोग सुनते मैं सुनता हूँ जिस से मुझे बहुत सी जानकारी मिलती है और जिस से मेरे विचार भी बदले हैं ओशो द्वारा लिखी गई बुक ब्लॉग लिखी गई किताबों पर निर्धारित हैं जो कि हम जिसे सुन सकते हैं और समझ सकते हैं उस में ऐसे विषय हैं जिस पर बहुत ही अच्छे अच्छे हैं जिस में हमें सही जानकारी मिलती हैं और यह जानकारी हमें कहीं से भी नहीं मिलती